हेलौ औ सो सोरनिमोन बिरसाद ब्रह्म आदसा बिरस्रां देलाय बुंलाय आदसा आंनो बे कम्पिउटारनि माबा आइ चि इउ जादोंमोन नालाय बेनि सोमोन्दै आङो कमप्लेइन माबादोंमोन दा औ आंनि बे कम्पिउटारा जेनोबा औ एडभटर जितु थायोना माबायाव बे भेटारिनि बे मोजां खामानि होयाखै बोरैहाय मा खालामनांगौ बेखौ एसे सोंनो नागिरदोंमोन आं

मानि प्रफाइल पावारा फैयाखै आरो जायखिजाया दा माबाया प्रब्लेमा फोराव बबेहाय जादों हमना मोनाखै मा खालामबावगोन हा हा औ आदसा इउ पि एस आव सोनानै मानि आप डावन खालामबा बेयो माबा जागोन नामा आदसा च्टेब लाइजार डाइरिक सोयोबाथाय माबा जागोन औ जेनोबा जायाबा बोरैहाय खालामनांगौ एसे इक्सप्लेइन खालामनानै होयोबा सोलायनांगौ ना गोदान लानांगौ आदसा बे ओरैनो बबेहाय एभाइलएबोल जागोन जेनेबा दा आंनाव गिदिर दङ बेनि माबाफोरखौ एकचेन्सस खालामनो हायो नामा औ औ दा डेल माबानिमोन नालाय बे कम्पानिनिफ्रायनो मोनगोन ना ओरैनो नरमेल छप माबा द'खानफ्राव बायनांगोन औ औ आदसा एनिफ्राय बे माबानि डिसप्लेफ्रा बे आं पावारनिफ्राय जादों ना मादों खिन्थु डिसप्लेफोरखौबो बे एसे मोले मोले नुवो बोरैहाय खालामनांगौ मा खालामबाथाय स्क्रिना थिगानो दं जेन'बा बैसो जानाय मोनसे आरो मेगन बोरैबा माबाखौ नुवा एसेबां स्क्रिनाव मोजाङै मा खालामबाथाय मा माबायो बेयो आदसा पा पावारखौ पावारखौ औ औ माबायनो स्क्रिननि बे ब्राइटनेसखौ बोरैहाय एडजास्ट खालामो बेखौ एसे डेक्सच टप डेक्सच टपाव औ ए अइभास खालामनानै माबा होजोबनांगौमोन खेबसेनो परवाट आदसा आदसा आदसा नोंगौ नामा औ दे होनबालाय आं बिदिनो खालामसै बेखौ जेनेबा जायाबा आर कनटेक्ट खालामबावगोन सारखौ दे थैंकिउ